ہلو جی یہ میں اولا کے کسٹمر کیئر سینٹر سے بات کر رہا ہوں جی جی میرا نام انور ہے دراصل میں نے ایک اولا کیب بک کی تھی ہاں جامعہ نگر سے مجھے کشمیری گیٹ جانا تھا جی لیکن کچھ ایمرجنسی کے وجہ سے مجھے اپنی یہ اولا کیب جو ہے وہ کینسل کرنی پڑی ہاں جی ہاں جی اور میں نے اس کی کچھ رقم کی ادائیگی جو ہے وہ اپنے فون پے اکاؤنٹ سے کی تھی ہاں تقریباً پانچ سو روپئے میں نے ایڈوانس میں دے دیے تھے اور وہ میرے خیال میں ایک ہزار پچاس روپئے دکھا رہا تھا تو میں نے پانچ سو روپئے کی ادائیگی پیشگی کے طور پہ کر دی تھی لیکن کیونکہ اب میرا جو ارادہ تھا وہ کینسل ہو گیا ہے میں نے اس کو ملتوی کر دیا ہے اس لیے میں نے اپنی وہ کیب جو اولا کی کیب بک کی تھی وہ بھی کینسل کر دی ہے تو برائے مہربانی میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ میں نے جو پیشگی کے طور پہ اپنے فون پے اکاؤنٹ سے پانچ سو روپئے کی رقم ادائیگی کی تھی اولا کیب کو تو وہ برائے کرم میرے پے ٹی ایم اکاؤنٹ میں ہی سوری فون پے اکاؤنٹ میں ہی مجھے واپس کر دی جائے جی جی جی جی بڑی مہربانی ہوگی ہاں جس جس پیمنٹ ذریعے سے میں نے یہ کیب بک کی تھی فون پے کے ذریعے سے جی اسی میں واپس کر دی جائے جی جی بڑی مہربانی ہوگی شکریہ